मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था जो पर्यावरण को लेकर है कि पर्यावरण भाई पेड़ पौधे वृक्षारोपण के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण किया जाए पेड़ पौधे लगाए जाएँ तो हर बारिश के समय में लाखों की तादाद में पौधे लगाए जाते हैं केयरटेकिंग ना होने के कारण उन लाखों में से अगर सौ पौधे भी पनप गए तो बहुत बड़ी बात है हो ही नहीं पाते बड़ी पनप ही नहीं पाते वो और ख़त्म हो जाते हैं रही बात संरक्षण नीतियाँ की तो संरक्षण तो मिलता है अच्छा खासा मिलता है पब्लिक को पब्लिक बेफ़िक्र है बिल्कुल क़ानून व्यवस्था अच्छी है पुलिस मुस्तैद मुस्तैद रहती है समस्याएँ ज़्यादा नहीं हैं हमारे मामा जो पहले सी एम थे भूतपूर्व सी एम मध्य प्रदेश के उनका शासन मामा तो बहुत इस्ट्रिक्ट थे और सारे देश प्रदेश की लेडीज़ों को वो अपनी बहन बनाते थे जिसके कारण उनको बहन और भांजी तो हम लोग मामा ही कहते हैं उन्हें शिवराज जी हमारे सी एम भूतपूर्व और उनका तो बिल्कुल इस्पेशल इंस्ट्रक्शन था किसी महिला पे किसी प्रकार का अत्याचार वो सह ही नहीं सकते थे उनका सी बहुत कड़ा निर्देश पुलिस प्रशासन को मिलता था तो इस कारण से काफ़ी अच्छा उनके राज्य में संरक्षण नीतियाँ भी अच्छी थीं और वह चूँकि खुद भी एक किसान परिवार से बिलॉन्ग करते थे तो किसानों की समस्या समझते थे हरित क्रांति के लिए काफ़ी कुछ उन्होंने किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएँ बहनों से तो उनका लगाव था तो लाडली बहना योजना का जो उन्होनें स्कीम चालू करी थी बहुत बढ़िया इस्कीम उन्होनें चालू करी थी गरीब महिलाओं को कुछ फ़ानैन्शिअली बेनिफ़िट होता रहे और किसानों को भी समय समय पे अलग अलग अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत उन्हें लाभ दिया जाता था अब चूँकि सरकार नई बनी है अब क्या होगा लेकिन पिछली सरकार ने अच्छा काम किया था ये बात तो है आगे वाली सरकार देखते हैं क्या करती है